हीअं त घणेई राइटर ख़ुदिजे ख़ुदिजे तरीक़े सां लेखन कार्य कंदा आहिनि का ख़ुदि अनुभव लिखंदा आहिनि त का समाज जी कुरितियुनि जे बारे में लिखंदा आहिनि या समाज में छा सुधार करिणा खपनि हुनजे हिसाब सां लिखंदा आहिनि मुंहिंजो लिखण ख़ुदि मां ख़ुदि अनुभवनि ते लिखंदी आहे की मूंखे कंहिं शइ जो को नओं अनुभव मिलियो हुजे या मूंखे समाज में का वाक़ई को ग़लिती ॾिसण आई हुजे जेकी समाज में शुरू खां वठी उअं ई हलंदी बि अचे ऐं इअं ई उन्हनि खे सुधारण जी घणी कोशिश कंदा आहिनि माण्हू पर हो सुधरी न आहे त उन्हनि ते लिखण मूंखे वधीक पसंदि आहे मां पहिरीं लिखण जी शुरूआत कंदी आहे पहिरीं प्रस्तावना लिखंदी आहे की मूंखे कंहिं कंहिं शइ जे बारे में लिखिणो आहे हुनखां पोइ मां विषय ते लिखंदी आहे पूरे विस्तार सां की छा कमियूं आहिनि छा कमी पेशियूं आहिनि हिनजो सुधार कीअं थो थी सघे हुनजा उपाए लिखण हुन खां पोइ आख़िर में मां उन्हनि जी उन्हनि मां छा सिखण लाइ मिलियो मूंखे छा न सिखण लाइ मिलियो मूंखे हू सभु लिखंदी आहियां हिन सां छा आहे की पढ़ण वारे साम्हूं खे लॻंदो बि कि हा को इंटरस्टिंग सभु सब्जेक्ट आहे को सुठो विषय आहे त हुनखे पढ़ण में बि आनंदु ईंदो हू इंट्रस्ट वठी करे पढ़ंदा ऐं विच विच में मां केॾी महिल मुहावरनि जो लोककृतियुनि जो बि प्रयोग करे लाईंदी आहियां जंहिं सां लेखन में हिकु सुठी अलॻि ई दिशा मिली वेंदी आहे हुनखे हिकु अलॻि चमक मिली वेंदी आहे पढ़ण वारनि खे बि इंटरेस्टिंग लॻंदो आहे इनकरे इअं ई मुंहिंजो लेखन कार्य हलंदो आहे ऐं मां सलाह तव्हां ख़ैरु मुंहिंजो ॻाल्हाइण ॿोल्हाइण सां माण्हुनि खां या असांजी आसे पासे जेको वातावरणु आहे असां परिवार में रहूं था परिवार वारनि खां ॻाल्हाइण ॿोल्हाइण सां सलाह सुली थींदी आहे त हुन सां पतो पेइजी वेंदो आहे की हिनजा करंट में जेकी सिचवेशन हलनि पियूं हींअर जेकी परेशानी पियूं हलनि त उन्हनि जो समाधान कीअं कजे परेशानी छा पेई हले त उन्हनि ते मां वीचारु करे ऐं ख़ुदि जे शब्दनि में उन्हनि खे व्यक्त कंदी आहियां ताकी पढ़ण वारे खे बि आनंदु अचे उन्हनि खे बि लॻे की हा वाक़ई में अहिड़ी का ॻाल्हि आहे जंहिं ते लिखियो वियो आहे उहो कनेंक्ट थी सघनि उन्हनि ॻाल्हियुनि खां मुंहिंजो लिखण जो विषय हिन हिसाब सां ई मां खणंदी आहे ताकी साम्हूं वारो पढ़े बि त हुनखे रुचि वधे हुनजी